अस भारत देश बिच रौह्न्ने होन्ने इत्थूं दी फार्मिंग जेह्ड़ी ऐ खेती बाड़ी ऐ एह् बहुत गै मश्हूर ऐ जैलूं अगरेंजें दा राज हा तैलूं दा लेइयै अज्ज तक्कर जेह्ड़ी ऐ खेती बाड़ी ओह् चला दी ऐ ते साढ़े जि'न्ने बी बजुर्ग जेह्ड़े ओह् जेह्ड़ा ओह् घर दा खर्चा ्होंदा हा जि'न्ना बी ओह् सारा खेती बाड़ी कोला गै कढदे हे ते मिगी बड़ी खुशी होंदी की अं'ऊ बी अज्ज फार्मिंग करना होन्नां जैलूं बी घर जन्ना होन्नां कदें कदालें घर जन्ना होन्नां ते उत्थें बाड़ियां होंदियां में गोड्डी करियै भिंडी लानी होंदी किश घीए गी पलूरी देनी होंदी किश बी करना होंदा ते अं'ऊ करना होन्नां घर आह्लें कन्नै मदद कराना होन्नांं ते मम्मी बी बड़ी मेरी कम्म करदी ऐ ते खेती बाड़ी साढ़े इं'या समझो की खून बिच गै खेती बाड़ी ते भी जेह्ड़े साढ़े दादे होंदे हे परदादे होंदे हे उं'दे कोल बड़ियां गै जमीनां बाड़ियां ऐहियां असें बैल रक्खे दे होंदे हे दल्ल जुड़दे हे डाह् फेरदे हे बड़े गै साढ़े जेह्ड़े उ'नें जेह्ड़े पूर्वज हे साढ़े उ'ने जेह्ड़े जोगदान दित्ते दा फार्मिंग बिच ते साढ़ा मेरपा इ'यै फेवरेट असपैक्ट ऐ फार्मिंग बिच कि खेती बाड़ी बिच कि मिगी जेह्ड़ा एह् शैल लगदा कम्म खेती बाड़ी दा की के एह् इक्क बिजनेस एैंगल कन्नै दिक्खेआ जा ते इसी बिजदनेस एैंगल कन्नै बी बहुत प्रॉफिट प्रॉफिटेबल बिजनेस ऐ इक्क एह् ते असें जि'यां भिंडियां लाने अस भिंडियें दी खेती बाड़ी करने होने ते एह् भिंडियां बजार बेचनियां बजार बेचने ते पैसे कमाने ते जेह्दी बजह कन्नै केह् मिगी इंटरस्ट पेइया फार्मिंग बिच ते मिगी बड़ी खुशी होंदी कीि एह् कम्म अं'ऊ घर चीज़ लाना कोई अं'ऊ एग्रीकल्चर दी इं'या पूरी फर्टाइल चीज़ ला ना ते उसी अं'ऊ बेचना कि'यां हू'न मशरूम दी खेतियां होई दियां हियां मशरूम लाई दी ही में मशरूम बेचे ते भी पैसे कमाए मशरूम दे ते जेह्दे कन्नै मिगी बड़ी खुशी होंदी ते घरै आह्लें दा बी थोह्ड़ा उत्साह बधदा की भाई मुड़ा किश कम्म करा दा फार्मिंग च गै अग्गें बधा दा इं'या मिगी एग्रीकल्चर बिच बी इंटरस्ट हा बाऽ फिर जेह्ड़े मेरे भापा हे उ'नें आक्खी ओड़ेआ कि एग्रीकल्चर बिच नेईं करना की के दिक्खो विलेज़ बिच केह् होंदी की बैकवर्ड सोच होंदी सारें दी ते आखदे निक्के मुट्टे कम्म होंदे इं'दे बिच केह् होना पर दिक्खो जियां अग्गें अग्गें हू'न दिक्खो पालसियां कड्ढी दियां गौरमेंट नै ते बड़ी सारियां ते हू'न बड़ी सारी स्कीमां न ते कुछ एग्रीकल्चर च बी बड़ा ते अफसर लग्गी सकदा बंदा किश बी ते बस इ'यै कीिमिगी एह् बड़ी खुशी